आज के समय में किसी भी कहानी या किसी भी किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड या टॉलीवुड में पिक्चर एक कहानी को पिक्चर के रूप में हमें दिखाया जाता है ऐसे ही हमें मैंने कहीं सारी पिक्चरों को कहानियों को देख पिक्चरों को देखा है जिनमें अलग अलग प्रकार के किरदारों को अलग अलग कहानियों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया इन सभी पिक्चरों को देखते हुए मैंने एक पिक्चर एक हम साथ साथ देखी है जिसमें एक परिवार अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि की ओर जाता है और कर्मभूमि में अपना काम करता है फिर त्यौहार या किसी भी शादी हुआ या कोई भी कार्यक्रम होता है वो अपनी जन्मभूमि गाँव आते हैं और वहाँ पे गाँव की संस्कृति माँ के परम्पराएँ माँ के परिवार के रामू काका के वही धोती कमीज और सापत सिर पे एक पगड़ी बांधे हुए दादी का वही साड़ी पहने हुए और पापा की धोती पजामा पहने हुए सारी संस्कृति को देखने को मिलती है तथा पुराने तरीके से सारी संस्कृति कों सीखने को मिलते जिससे अपने जीवन में प्रभावित होते है कि हम कितने ही आगे चल जाएँ पर हमारी संस्कृति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है